आमच्या रांदचे कुडींतलीं विद्यूत उपकरणां म्हणचे आमकां आतां आमचे कडेन आतां सगळें आसा फ्रीज गॅस मिक्सर आनी आमकां आतां चुलीर रांदचें पडना लाकडां हाडचीं पडना आं गॅसार आमचें झप्प करून जाता एक बटन दामलो की आमचें जाता जेवणा करपाक तयारी आनी आमचेकडेन आतां फ्रीज आसा आमकां आतां भाज्यो भिज्यो सगळ्यो फ्रीजांत दवरून एक पांच स दिसांच्यो वांगडा हाडून खावूंक मेळटा जाय तितके भायर काडून काडून पयलीं आमकां कितें करचें पडटालें उरनाशिल्लें आयज हाडल्लें फाल्यां पाड जातालें कशेंय ओलो कपड्यान कित्यान सुद्दां धूवन उदकांत घालून दवरलें जाल्यार दोनूच दीस खावूंक मेळटालें हें आतां आमकां फ्रीजान दवरल्यार एक आठ दीस सुद्दां दवरूंक मेळटा आनी जाय तितकेंच काडून खावपाक मेळटा तशीच मिरसांग आमकां पयलीं आमकां रगड्यार वांटची पडटाली रगड्यार वांटीत जाल्यार आमकां वर वरभर लागतालें बारीक करूंक आतां मिक्सरांत एक पांच मिनटांनी जाता वांटून ना जाल्यार ग्राइंडरान घातलें जाल्यार ग्राइंडरान घातलें दुसरें काम केलें जाली ती अर्द वरान बारीक तें एक बरें पडलां आमकां दुसरो आमचो गॅस गॅस सोंपलो जाल्यार आमकां आव्हन वापरूंक मेळटा आनी सगळें आमचें आतां बेगीन पट्ट करून काम जाता थंय आदेस भर सकाळचो काडूं नाका जेवण रांदपाक बरें जाता आमकां तशींच चुलीक आमकां लाकडां हाडचीं पडना गॅसार आमचें जाता पट्ट करून अशें सगळें आतां आमकां बरें जालां सोंपें